हा राज श्री डॉक्टर था ॻाल्हायो मां मुस्कान पोपतानी थी ॻाल्हायां डॉक्टर मूंखे कल्हि राति खां पेट में हेॾो सूरु थी वियो आहे त ॾाढो ॾाढो मां कल्हि शादीअ ते वई हुअमि त उन हुते कीअं खाधो आहे तॾहिं सूरु थी पियो आहे छा हीअं मां ॿाहिरां जो खाधो त मूंखे कल्हि राति खां ॾाढो पेट में सूरु थी वियो आहे ईअं ई ॿाहिरायूं शयूं खाधियूं जेके शादियुनि हुयूं त हुनजे कारणु

हा मां अचां थी कल्हि और हीअ डॉक्टर मां जॾहिं बि ॿाहिरां जो खाईंदी आहियां मुंहिंजे पेट में सूरु थी वेंदो आहे भाई मां जांचूं वाचूं न कराईंदमि तव्हां मूंखे सुठियूं गोलियूं बसि ॾियो त मां उहो खाई करे ठीकु थी वञां बसि हा हा न त तव्हां मूंखे भले ई जेको खाइण जो बि कुझु बि हुजे घर जो त हूअईं ॿुधायो छोजो न मूंखे जांचूं वाचूं न कराइणियूं पवनि मां घर में ई गोरी वठी ओर घर जो ई खाई करे ठीकु थी वञां

हा हा हा त ठीकु आहे मां हाणे ॾिसां थी घर में ध्यानु ॾींदमि खाइण पीअण ते और गोरियूं बि टाइम सां वठंदमि ॿाहिरां जो बि न खाईंदमि जीअं मूंखे जाचूं न कराइणियूं पवनि और भई मां घर में वेही करे ई वॉक वॉक कयां थी जीअं ठीकु थी वञा हा हा ठीकु आहे डॉक्टर त मां कल्हि अचांव थी तव्हां वटि त मां तव्हां मूंखे ॾिसी करे ॿुधाए जो वरी जय झूलेलाल